हैलो नमस्ते डॉक्टर साहब आं जी एह् मेरे ना स्किन दी प्रॉब्लम होई दी ऐ बड़ी इंया दद्दरियां बगैरा न होइया होना कोई पंदरां बीह् दिन ना ना ना में कुसै गी निं दस्सेआ में इंया देसी लाज़ करदी रेही चते फर्क कोई निं पेआ अच्छा अं अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा एह् पैरें ई बी बड़ी खारिश होंदी ऐ औंगलियें गी एह्बी लगागे ते फर्क पेई जाना ठीक ऐ एह् ठीक ऐ बस ठीक ऐ ठीक ऐ